عام طور پر مذہبی مواقع پر تہواروں میں بت وغیرہ بنائے جاتے ہیں لیکن میرا تجربہ تو اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ میں بت بنانے کا کام نہیں کرتی ہوں اور نہ ہی نہ ہی مجھے اس سلسلے میں کچھ بھی دلچسپی ہے لیکن میں نے یہاں کئی لوگوں کو دیکھا ہے جو تہواروں کے موقعوں پر دیوتاؤں کے بت بنایا کرتے ہیں تہواروں کے موقعوں پر دیوتاؤں کے بت بنایا کرتے ہیں ان کی جو فنکاری ہوتی ہے فنکاری ہوتی ہے وہ اپنوں اپنے حساب سے خوبصورت خوبصورت بت بناتے ہیں جس کی وہ جس کو وہ مندر میں یا پھر کسی کے گھر میں جا کر کے دیتے ہیں اور اسے اپنے مالک حالات کے وہ بہتر بناتے ہیں ان کی یہ فنکاری ان کو اپنے ہاپا بازدار سے ملی ہوئی ہوتی ہے اور بہت اچھے اچھے بت بناتے ہیں اور اس سلسلے میں وہ محنت بھی کرتے ہیں یعنی جس کا جتنا اچھا بت ہوتا ہے اتنا ہی مارکیٹ میں وہ بت بکتا ہے